دیکھیے ایک مسافر کو سب سے ضروری ہے کھانے کی چیز پینے کی چیز اور واش روم ہم لوگ جو ہے نا سفر جب کرتے ہیں تو سب کچھ ہم لوگ کو ساتھ میں رکھ کر کے نکلنا پڑتا ہے ویسے جب ہم ایک دفعہ پٹنہ جا رہے تھے ٹرین پہ میرے کو اتنا دقت ہوا میرے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچی تھی واش روم کا اتنا پرابلم ہوا اتنا دقت ہوا کہ کہہ نہیں سکتے ہیں بہت دقت ہوتا ہے ہم جہاں ہاشپیٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ کھانے کی چیز نہیں ملتی بچے پریشان ہو جاتے ہیں باہر سے ویشے بھی کھانا الاؤ نہیں رہتا ہم جو ہاسپیٹل میں رہتے ہیں وہاں پہ کھانا بنانا اویلیبل نہیں رہتا ہے تو باہر میں ایسا کوئی دوکان بھی نہیں رہتا ہے کہ جہاں سے ہم لے سکیں بچے کو بلا سکے ٹرین میں ویشے بھی خانے کی چیز بہت مہنگی ملتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کو اپنے ساتھ میں رکھ کر کے نکلنا پڑتا ہے